हॅलो एरटेलान फोन लायला न्ही हांवें हांवें आत्तां एक म्हजो मोबायल रिचार्ज केल्लो हय तितून किदें जालें की म्हाका तीन म्हयन्याचे रिचार्ज करपा जाय आशिल्लो तें चुकून स म्हयन्याचें जालो म्हजो चुकून बोट लागलो थंय आनी पेमेंट जालो थंय सो म्हाका तो रिवॉर्ट करपा जावन म्हाका तीन म्हयन्याचो करपा जाय किद्याक तो ते पयशे आसता म्हाका फुडें फुडें दुसऱ्या हेका म्हज्या दोन कार्ड आसा फोनान म्हाका दुसऱ्या तीन म्हयने करपा जाय सो म्हाका तो डबल पडटा सद्याक सो तेका लागून म्हाका हें कॅन्सल करून फुडलें तें रिफंड घेवन दोनी म्हजे तीन तीन म्हयन्याचें करपा जाय नाल्यार जायना सो म्हाका कसो ट्रा कॅन्सल करपाचे मात्शे प्रोसीजर सांगता नाल्यार तुमी करता तुमी करात तुमच्या सायडींतल्यान आनी म्हाका सांग कशें करपाचें तें पूण म्हाका तो कॅन्सल करपाकच जाय किद्याक म्हाका अर्जंटली तीन म्हयन्याचे दोनी काडांनी रिचार्ज करपा जाय आनी आजूत करपा जाय म्हाका सो मातशें वेळ काडनाकात आनी बेगीन फास्ट प्रोसेस मातसो म्हाका सांग